म्हाका जसो मेकअप करपाचो चड एक्सपिरियन्स ना पूण म्हाका मेकअप प्रोडक्ट्स आनी मेकअप करप हें खूब आवडटा हालींच म्हज्या भयणीचें लगीन आसलें तेच्या खातीर हांवें नायकाच्या वॅबसायट वयल्यान खूब प्रोडक्ट्स ऑर्डर केल्ले तेतून हांवें दोन तीन शेड्स लिपस्टिक्सची ऑर्डर केल्ली जितून थोडे न्यूड शेड्स आसले म्हटल्यार कॅज्युअल लुक्सां खातीर आनी थोडे ब्रायट रेडीश कलर्स आसले जे लग्नाच्या आउटफिट्सांक वांगडा बरें वयतले तेच्या नंतर हांवें मस्कारा एक ऑर्डर केल्लो जो वॉटरप्रूफ आसलो आनी तेचे एप्लिकेशन सुद्दां खूब बरें आसलें तो खूब लॉंग लास्टींग आसलो आनी म्हाज्या लॅशिसांक तेणे बरो लूक दिलो तेच्या नंतर हांवें ऑर्डर केल्लें फावंडेशन आनी पावडर म्हाका हांवें सांगल्या प्रमाणे तसो मेकअपाचो एक्सपिरियन्स ना सो म्हाका भंय आसलो की हांव मेकअप करून एकदम विद्रुप दिसतलें कांय ना पूण नायकाचें हें फावंडेशन आनी पावडर यूज करून म्हाका एकदम नॅचरल लूक मेळ्ळो आनी अशें दिसोकूच ना की हांवें चड मेकअप केला भशेन म्हाका एकदम नॅचुरल लूक आसलो आनी तो लोकांक पळोवपाक बीन खूब बरो दिसलो तेचे नंतर हांवें किदेंय म्हाज्या मेकअपान हांव चड एड करूं शकतां म्हणून एक आयशेडो पॅलट ऑर्डर केल्लो तो तितून म्हाका चड कलर नाका आसलेले पूण म्हाका मोजकेंच अशे चार न्यूड कलर्स मेळ्ळे आनी तितून एक ग्लिटराचो सुद्दां कलर आसलो जो म्हाज्या लग्नाच्या आउटफिट्सांचेर एकदम परफेक्ट गेलो म्हाका खूब आवडटलें बाकीचे प्रोडक्ट्स बीन ऑर्डर करपाक नायकाच्या वॅबसायट वयल्यान